ہندوستان میں جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو زمانہ کے لحاظ سے تو تعلیم کا مرتبہ ہمارے یہاں ابھی بھی کم ہی ہے کیونکہ جب ہم لوگ تعلیم کے میدان پر نظر ڈالتے ہیں تو بیرون ممالک کے لوگ زیادہ آگے نظر آتے ہیں بیرون ممالک میں تعلیم کی طرف زیادہ توجہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ ہی ایسا ہے جو مال و دولت کی بنا پر اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے فکرمند ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ عام لوگوں کے بس سے باہر ہوتی ہے اس پر حکومت کو غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے